سرکاری اسکیموں کی تحت فراہم کی جانی والی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کا معیار مختلف ہو سکتا ہے اور یہ بنیادی طور پر علاقے اور دستیاب وسائل پر منحصر ہوتا ہے کچھ سرکاری ہسپتالوں میں معیاری خدمات فراہم کی جاتی ہے جبکہ کچھ مقامات پر معیار کم ہو سکتا ہے سرکاری ہسپتالوں کے کچھ فوائد اور نقصانات میں بیان کر رہا ہوں سرکاری ہسپتال مفت یا کم قیمت پر علاج فراہم کرتے ہیں جو غریب اور متوسط طبقے کے لوگ کے لیے بہت اہم ہے یہ ہسپتال عموماً شہروں اور دیہاتوں میں وسیع پیمانے پر پیمانے پر جاتے ہیں جس سے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو بھی علاج مل سکتا ہے کچھ سرکاری ہسپتالوں میں ماہر ڈاکٹرز اور سرجن موجود ہوتے ہیں جو معیاری علاج فراہم کرتے ہیں سرکاری ہستپالوں میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انتظار کا وقت طویل ہو سکتا ہے کچھ سرکاری ہسپتالوں میں جدید آلات اور سہولیات کی کمی ہو سکتی ہے جو علاج کے معیار کو متاثر کر سکتی ہے بعض اوقات سرکاری ہسپتالوں میں عملہ کا رویا غیر دوستانہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نجی ہسپتال جدید آلات اور بہترین سہولیات فراہم کرتے ہیں جو علاج کے معیار کو بہتر بناتے ہیں نجی ہسپتالوں میں عام طور پر مریضوں کی تعداد کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے انتظار کا وقت کم ہوتا ہے نجی ہسپتالوں کا عملہ خوش اخلاق ہوتا ہے اور مریضوں کی خدمت پر زیادہ توجہ دیتا ہے نجی ہسپتالوں میں علاج علاج کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں نجی ہسپتال اکثر برے شہروں میں واقع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دیہاتوں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں علاج کے انتخابات کا انحصار مریض کی مالی حالت ترجیحات اور علاج کی فوری ضرورت پر ہوتا ہے دونوں کے اپنے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں اور بہتر فیصلہ کرنے کے لیے ان تمام عوامل کو مدنظر رکھنا ضروری ہے